हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते बोलिए काम है हाँ हाँ बोलिए कब हाँ ऐसे सजावट जैसे एक फूल का रहता है एक नॉर्मल रहता है कैसा चाहिए एक झूला वाला रहता है वगैरह फूल वाला रहता है कौनसा फूल गुलाब का अच्छा तो पैसा लगेगा ज़्यादा अरे ए अरे वह तीस हज़ार तक जाएगा

तब कितना आप देंगी तो काम कितना होगा अभी तो भाई उतना रेट ही चल रहा है हाँ तो खाने पीने की व्यवस्था हम कर लेंगे ना सर तो कितना तक आपको मंज़ूर है

तो कैसा वगैरह की ऐसा सैम्पल में कि पूरा हर कलर की लाइट व्हाइट झूमर वूमर पर्दा वर्दा हाँ बराबर

पैसा तो कम नहीं हो पाएगा वह तो वह जो पर्दा वर्दा सब कुछ रहेगा साथ में तो उतना भाई रेट ही है दो पाँच सौ कम हो जाएगा तो हो जाएगा अभी क्या कर सकते हैं हाँ और कितने बजे पहुँचाने हैं हाँ तो फ़िर वह सब हो जाएगा ना टाइम पर अपने चले जाएँगे दो ढाई बजे अब पैसा कम नहीं होगा दो पाँच सौ हो जाएगा कम नहीं तो नहीं होगा अपना डिसाइड कर लीजिए चलो ठीक है फ़िर काम हो जाएगा

चलो और पाँच हज़ार तक हाँ नमस्ते